हेलऊ हाँ म्याम नमस्ते म्याम इस समय मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही हे वो मैं प्रेग्नन्ट हूँ तो कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है कुछ खा पी रही हूँ तो उलटी हो जा रही है तो क्या करूँ

अच्छा अच्छा जी

नहीं और कोई दिक्कत नहीं है बस कुछ भी खा पी रही हूँ तुरंत उलटी हो जा रहा है

जी

हरी सब्जी तो अभी अच्छी नहीं लगती है तो क्या खाएं जी हाँ सही बात है बाहर का कुछ बाहर का कुछ खा सकते हैं ठीक है आपकी बातों का ध्यान रखेंगे धन्यवाद नमस्ते